कहिऔ बौआ ठीक छै हमरा मैथिलिए फिलिम नीक लागैया हुनकर हमरा मैथिली फिलिमके भाषा बड़ नीक लागैया कोन देखेके यऽ चाहे तऽ दिऔ चाहे सिंदूर बला दिऔ आइ काल्हिके दुनिआ पर दिऔ आकि चाहे बंगले भाषा पर कयल जाय तै पर दिऔ जे फिलिम सुंदर लागतै से दिऔ कथी नहि नेता सबके बदलू की नेता सब हरदम ओएह नेता सब रहतै बड़ दोसर नेता बनाओ दोसर दिऔ हँ हमरा मैथिली फिलिम देखैमे नीक लगैया से की देखैत छियै इएह फिलिमेमे जे देखैत छियै सहए ने देखतै आदमी

हँ हँ नीक लगैया जहए नीक लागतै ओएह ने देखतै मैथिलीमे गानो रहैत छै बढ़िआँ फिलिमो रहैत छै बढ़िआँ सब चीज रहैत छै बढ़िआँ ताहि दुआरे लोक देखैत छै नीक लागैत छै ताहि दुआरे हँ अपना भाषामे हमरा बढ़िआँ गीत लागैया बुझलहुँ हँ कहिऔ कथी हँ तऽ मैथिलिए भाषामे दिऔ तखन ने नीक लागत हँ मैथिली भाषामे फिलिम बढ़िआँ छै गाना नीक लागैत छै सुंदर छै एहि दुआरे बुझलहुँ अहाँ कहिऔ जे केना हँ मैथिली फिलिम होइत छै की छै सुंदर यऽ की नहि यऽ एहि दुआरे हँ अपन भाषामे लोक कऽ देखेमे सुनेमे नीक लगैत छै हँ हँ हँ हँ हँ ओहि भाषा सबमे नीक लगैत छै देखे सुनेमे तखन ने लोक कहैत छै बिहारके भाषा सुंदर छै मैथिली भाषा सुंदर छै नीक छै फलना ठाम ई गीत होइत छै ई नाँच होइत छै तखन ने देखेमे सुंदर लागैत छै